اتر پردیش ہندوستان كا ایک صوبہ ہے جس میں ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے یہاں پر روایتی رہائش كا انداز بہت الگ ہے كیوںكہ اتر پردیش كا تاریخ بہت پرانی ہے جس میں شروع دور سے راجاؤں اور بادشاہوں كی مركز رہا ہے اتر پردیش میں الگ الگ طرح كے روایتی رہائش اور تعمیرات دیكھنے كو ملتی ہے جیسے كہ مغربی اتر پردیش میں گھر شہروں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یہاں پر كئی منزلیں والے عمارت ہوتی ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور اگر اسی كے برعكس دیكھا جائے تو مشرقی اتر پردیش میں گاؤں جیسے شہر گاؤں جیسے گھر دیكھنے كو ملتے ہیں جس كے آنگن ہوتے ہیں اور یہاں پر گائے بھینس بیل كھونٹے سے بندھی ہوتی ہے اور وہاں كے كلچر بھی تھوڑے گاؤں جیسے ہوتے ہیں جہاں پر كپڑے ساڑی وغیرہ پہننے كا رواج ہوتا ہے اتر پردیش كے اگر شمالی حصے كو دیكھا جائے تو وہاں پر لوگ چھوٹے گھر بنا كر رہتے ہیں اسی طریقے سے اتر پردیش كے جو رئیس لوگ ہیں وہ اپنا گھر بڑا بناتے ہیں اور اس میں ماڈرن اور پرانے وقت دونوں كی تعریف دیكھنے كو ملتی ہے